इरहर जे छै ओ दाल छै तऽ ओकराके ओ खेतमे रहरके बीज बोयलाके बाद ओहिमे तनिक सा यूरियाके खाद पड़ैत छै कीड़ा फतिङ्गा अगर ओकरा लगैत छै तऽ ओहि पर कोइ स्प्रे अबैत छै स्प्रे कर देल जाइत छै जेकि हुनकर कीड़ा फतिङ्गा ने पौधाके नष्ट नहि कर सके आ यूरियाके खाद देकरके कोइ स्प्रे दे करके तब ओ रहरके दाल तैयार होइत छै आ ओ बनबैके जे उपाय छै ओकरा रहरके धूपमे सूखाके ओकरा बादमे कढ़ाइमे आग पे चढ़ाके ओकरा उबाल करके फेर जातामे पीस करके जातामे दररि करके आ डगरा से फँटकके तब दालि बनाके खायल जाइत छै आ ठकुआ जे छै ओ गेहूँके आटामे गुड़ जे होइत छै मिठ्ठा ओ मिलाबैके छै ओ मिला करके सान करके तब अपन रिफाइण्ड सरसो तेलमे बनाओल जाइत छै ठकुआ बनाबेके इएह तरीका छै बहुत नीक लगैत छै खायमे कुम्हर जे छै तऽ कुम्हरके बीज रोपैत छियै तऽ ओ बिरबा झाड़ी जे होइत छै ओ मचान पे फड़ैत छै ओकरा जे हइ तोड़ करके फेर ओकरा जे छिलका छै ओ हटा करके आ ओहिमे गुड़ डालके शक्कर डालके चीन्नी डालके बनाओल जाइत छै जो बहुत मीठा सब्जी लगैत छै बहुत प्रसिध्द सब्जी छै ई सब मिथिलाके सीतामढ़ीके आओर